हाँ जी बताइए आपको क्या चाहिए हाँ जी हमारे टॉयज़ और वही सब मिलते हैं गुड्डे वग़ैरह गुड़िया वग़ैरह हमारे इधर टेराकोटा ज्वेलरी से बने हैं तो आप बताइए आपको किस कैसे चाहिए मतलब हमारे इधर टेराकोटा ज्वेलरी टेराकोटा ज्वेलरी के साथ साथ टेराकोटा टॉयस जो दीवारों पर टांगने वाले होते हैं वो हैं और खिलौने वग़ैरा हैं हैंगिंग वॉल के लिए तो आप बताइए आपको कितने पीस चाहिए दो हाँ तो टेराकोटा देखिए बहुत पुरानी चली आ रही है क्योंकि टेराकोटा अब यूज़ नहीं होती है इस लिए कम जगह मिलती है इसी लिए हमारे यहाँ सब से बैस्ट कॉलिटी में टेराकोटा हैंगिंग वॉल्स की सारी चीज़ें हैं तो हम आपको बता देंगे बट ये है कि हमारा प्राइज़ जो है वो हाई रहेगा क्योंकि टैराकॉटा बनाने में जितना हमारी मेहनत लगती है ना तो उतना हमें मिलना चाहिए मार्जिन इसी लिए अगर मैं प्राइस बताऊँ तो उस में बार्गेनिंग नहीं चलेगी आप आ जाना देख लेना एक बार आ कर मैं आपको दो पीस चाहिए ना तो मैं आपको दो पिस का प्राइस बता देती हूँ तो आप आइए कब आप किस टाइम आएँगे वैसे हाँ तो आप दो बजे आ जाइएगा तो आप देख लीजिएगा बट ना एक काम करिएगा आप दो बजे ना आ कर साढ़े तीन बजे आइएगा साढ़े तीन बजे क्या है एक्चुली दो बजे मेरे को काम है तो मुझे बाहर जाना है ठीक है अब आप दो बजे आइएगा तब हम आप फ़ेस टू फ़ेस बात करते हैं ठीक